आता धार्मीक जात्रा म्हळ्यार एक अशीं जी प्रसिध्द जात्रा आसा ती म्हळ्यार लयराई जात्रा में म्हयन्याच्या सुक सुरवेच्या काळात ह्या वाठारांत रावपी आदिवासी समाज जे आसात ते लयराई जात्रा मनयतात व्हडल्या अग्नी कुंडांतल्यान कुंडांतल्यान रेख केल्ल्या गरम कोळशाचेर जावपी नामनेच्या भोंवडेच् भोंवडे खातीर भक्तां मदीं ही जात्रा खूब फामाद आसा आनी हो उत्सव सकाळीं पयलींच सुरू जाता आनी दिसभर मनयतात देवळां लागीं आशिल्ल्या खाशेल्या उदकाच्या टाक टाक्यांनी विधी पुर्वक न्हाण करून जात्रा सुरू जाता आनी मागीर मध्यान रात्र रात लागीं पावतकच भक्त देवळां भितर बेधडक नाच करतात आनी जात्रेच्या निमाण्या भागांत खासा वेंचून काडिल्ल्यो मनीस देवळां सावन लाकडाच्या राशी मेरेन धांवतात आनी जळपी मशाली मशालीत अग्नीकूंड पेटयता उपरांत व्हड अग्नी कुंडाच्या भोंवतणी नाच चालू आसता आनी भक्त पवीत्र उज्याक हात लायतात सकाळीं चार वराच्या सुमाराक उजो उकळ उकळटा उकळटा तेन्ना भक्त देवी लयराईचें नांव घेवून गरम कोळशांतल्यान धांवपाक लागतात दीस उजवाडटनाच ही जात्रा सोपता आनी ही जात्रा इतली फामाद आसा की ह्या जात्रेक जात्रे अशें खूब खाशे खाशेलेपण आसा आनी हांव अशें मागतां की सगल्या लोकांनी एकदां त्या जात्रेक खरेंच वचपाक जाय